जब हमारे क्षेत्र में स्पोर्ट्स होता है तो कई सारे विभिन्न प्रकार के खिलाड़िया आते हैं कुछ लोग कमजोर होते हैं एवं कुछ अच्छे खिलाड़ियाँ होते हैं जो अच्छे खिलाड़ी होते हैं या फिर कमजोर खिलाड़ी होते हैं उनमें से कोई भी उस प्रतियोगिता को जीतने के लिए तथा उसमें विजेता प्राप्त करने के लिए डोपिंग जैसी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं डोपिंग एक प्रकार की ऐसी दवा है जिससे हमारे शरीर के अंदर की क्षमता बढ़ जाती है लोग अपने शरीर के अंदर की क्षमता बढ़ाने के लिए डोपिंग एवं अन्य कई सारी दावों का उपयोग करते हैं लोगों को इस बात के लिए शिक्षित किया जाना चाहिए कि डोपिंग या अन्य तरह की दवाओं को लेकर अपना क्षमता बढ़ाने से हमारे शरीर के अंदर अंदर कई प्रकार की अलग अलग बीमारियाँ उत्पन्न होती हैं जैसे हमारे शरीर में अचानक फ़ूलन आ जाना हमारे रक्त प्रभाव का तेज हो जाना जिससे हार्ट अटैक की समस्या उत्पन्न होती है ऐसे कई सारे हमारे शरीर में अलग अलग तरह की खराब प्रभाव पड़ते हैं जिससे हमारे शरीर दुर्बल हो जाता है